मैंने अभी कुछ दिन पहले छः महीना ही हुआ होगा मैंने एक मोबाइल खरीद रेडमी एट ए जो मुझे मैंने उसको मेरे भैया ने ऑनलाइन ऑर्डर उसको करवाया था तो वो हमको पड़ गया था आठ हजार का शुरू शुरू में तो अच्छा चल एम आई कंपनी का है रेडमी एट ए पर कुछ दिन बाद वो हैंग मारने लगा और उसमें हम ज़्यादा फोटो मेमोरी ज़्यादा उसकी अच्छी नहीं है तो हम उसमें ज़्यादा फोटो ज़्यादा चीज़ें रख नहीं सकते बार बार उसको खाली करने के लिए बताता रहता है कि ज़्यादा भर गया डाटा खाली करो मुझे मोबाइल बिल्कुल समझ में नहीं आया उसका कैमरा बहुत बेकार है अगर हमें दूर से फोटो खींचती हो तो बहुत धुंधली धुंधली फोटो आती है मेरे तो पैसे भी वसूल नहीं हुए और कुछ दिनों बाद ही रेडमी एट ए का जो मॉडल था वो बंद भी हो गया तो मुझे तो बहुत बेकार लगा ये फोन अब मैं इसको कभी नहीं खरीदना चाहूँगी